हमरा समकालीन गीत गबैमे बेसी मोन लगैत अछि किया तऽ शास्त्रीय सङ्गीत कठिन छैक आओर ओकरामे बहुत शास्त्रीय अहाँके से कलाके गीतके सङ्गीतके अहाँके से व्याकरणीय रूपसँ से ओकरा कसल जाइत छैक आओर ओहिपर अहाँके अनेकानेक तरहके अहाँके वाद्ययन्त्रके सङ्गे आओर समकालीन गीत जे अछि ई कनी उन्मुक्त अछि आओर एहिमे समय कम लगैत अछि आओर शास्त्रीय सङ्गीत कनिटा अहाँके दुरूह बुझाय पड़ैए एहि दुआरे जे ओहिमे अहाँके गुरुके आवश्यकता छैक आओर ओ बिना सिखने समय देने नहि होइत छैक आओर ओहि दुआरे हमरा अहाँके समकालीन गीत बेसी कनी नीक लगैत अछि आओर शास्त्रीय सङ्गीत कठिन छैक आओर ओकर कनिटा अहाँके से साज सज्जा आओर ओकरा गीतक लेल अहाँके तान उतान ईसभ कनी दुरूह छैक तैँ हमरा समकालीन गीत बेसी नीक लगैत अछि